एह्दी माड़ी गल्ल एह् ऐ एह् पंज दिनें कोला जैदा निं चलदी जल्दी डैड्ड होई जंदी पर एह्दे डब्बे उप्पर लिखे दा एह् सत्त म्हीने चलदी ऐ बस एह् एह्दी माड़ी गल्ल ऐ